ہاں ہيلو كون بات كر رہا ہے بوليے ہاں ہاں صحيح ہے بوليے كيا كام تھا اچھا اچھا اچھا تو آپ نے رسيد كس نام سے بنوائى تھى نام بتا ديجيے نمبر بتا دیجیے ميں چيك كر رہى ہوں ارسلان كے نام سے ركيے بتاتے ہيں آپ نے كب ديا تھا يہ دو ہفتے پہلے ديا تھا اچھا تو آپ كو یہ كب تک چاہيے ابھى تو میم آپ کا ريڈى نہيں ہو پايا ہے اچھا آپ نے كيا تھا تو آپ كو كچھ كہا گيا تھا كہ كب آپ اسے پک كر سكتی ہيں كوئى بتايا گيا تھا كوئى انفارميشن اس سے ريليٹيڈ اچھا ہاں تو ميم كچھ ايمرجنسىز كى وجہ سے كچھ آ گيا تھا ایسا پروجيكٹ جس كی وجہ سے آپ كا ہو نہيں پايا چلیے ميں يہ كرا دوں گى جلدى میں ہاں آپ کو کچھ اور

نہیں نہیں آپ نے میزرمنٹ دیا ہے

ٹھيک ہے ٹھيک ہے آپ جيسا بتا رہى ہيں ميم آپ كو ويسا ہى بالکل ملے گا ٹھيک ہے آپ آكے لے جائيے گا سنڈے كو ايويننگ ميں آجائيے گا آپ آئيں گى پک كرنے يا آپ دينا پڑے گا چليے ٹھيک ہے ہاں ٹھيک ہے آپ ضرور آ جائيے گا آپ كو ايوننگ ميں مل جائے گا ہم پورى ٹرائى كريں گے آپ کو مل جائے گا اور ميم اگر آپ كو كچھ اسٹچ كرانا ہو تو ہمارے يہاں اب كسٹمائز مطلب آپ جو چاہيں گى آپ وہ بنوا سكتى ہيں ہمارے يہاں ليبر بھى اب وہ جيسے كہ ہم نے ركھ ليا ہے اور زيادہ آ گئے ہيں آپ جو چاہيں اب وہ اسٹچ كرا سكتى ہيں ہاں

ہاں جس كو بھى ہو ہاں جو كوئى بھى ہو آپ بتا ديجيے گا ہمارے يہاں اورآپ آپ كو كوئى پرابلم نہيں ہوگى یہاں کی اسٹچنگ ميں یہاں کی فٹنگ میں آپ جو ديں گى جيسا بوليں گى ويسا ہى كيا جائے گا ٹھيک ٹھيک ہے آپ كا آپ کا آرڈر ٹائم پہ مل جائے گا آپ كا آرڈر ٹائم پہ اوكے تھينک